जी मुंजनि मुंहिंजो नालो दीलीप पंजाबी आहे मांजो जनमु चैंबुर मुंबई में ॾह दिसंबर उणिवीह सौ पंजवंजाहु में थियो उनखां पोइ मां पढ़ाई पंहिंजी सिंध कास्माओ पोलिटन स्कूल चैंबुर में कई हुनखां पोइ मां पंहिंजी नौकिरी ॻोल्हण लॻियुमि त प्राइवेट नौकिरी मिली वई मूंखे मार्किट मोता मार्कट में हुते थोरी नौकिरी करे वरी उहा नौकिरीअ में किटकिट थी त छॾे ॾिनी पोइ वरी पंहिंजो धंधो चालू कयो लैदर बैल्ट्स एंड वॉलेट्स जो उहो बि हलयो पंज छह साल उनखां पोइ मूंखे नुक़सानु थियो जाम वरी मां पोइ रिक्शा कंहिं सेखारी मूंखे रिक्शा हलाइणु शुरू कई त हुनमें रोज़ जी आमदनी थींदी हुई ऐं हिन खां विच में वरी मां पंहिंजी शादी बि करे छॾी शादीअ में कई त हुनखां पोइ मूंखे ॿ ॿार थी विया धीउ ऐं पुटु मां हुननि धीउ पुटु खे सुठे स्कूल में विझी पढ़ायो ॿिनी खे अॼु मुंहिंजी धीउ सीए ठही वई आ उहा कैलिफोर्निआ में रहंदी आहे हुनखे ॿ ॿार आहिनि धीउ ऐं पुटु असां ॿी टे साल में हिकु दफ़ो कैलिफोर्निआ घुमी ईंदा आहियूं ज़ालि मुड़ुसु ऐं हुते वञी घुम असांजी धीउ असांखे जाम घुमाईंदी आहे हुते ख़र्चु ॾींदी आहे घुमाईंदी आहे टिकटूं ॾींदी आहे ऐं ॿिया शहर बि आसे पासे आहे अमैरिका में जेके नज़दीक आहिनि हुते घुमाईंदी आ कैनाडा सैंडीगो सैनफ्रांसिस्को सभिनी हंधु घुमाईंदी आहे खाराईंदी पीआरंदी आहे सुठी तराह असां हलंदा आहियूं ऐं मुंहिजो पुटु पढ़ाई कई इंजिनिअरींग ई बीट इलैक्ट्रोनिक्स इंजिनिअरींग कई त हुनखे पहिरियों पुना में नौकिरी मिली पुना मां उनखे त सिधो शिफ्ट मिली सिंगापुर में उहो अॼु हुते रहंदो आहे हुन बि शादी कई आहे हुनखे ॿ ॿार आहिनि धीउ पुटु हुन वटि बि असां साल में हिकु दफ़ो वेंदा आहियूं ॿ महीना खनि घुमी ईंदा आहियूं सिंगापुर सॼी घुमाईंदा उहो मुंहिंजो पुटु टिकेटुनि जा पैसा ॾींदो आहे हुते खाराईंदो पीआरींदो सुठी तरह रहाईंदो आ्हे पोइ वरी असां हिते ईंदा आहियूं त पंहिंजे चैंबुर मुंबई में असांजो रूटीन वरी साघेई थी वेंदो आहे शाम जो थोरो वॉक ते निकिरी वेंदा आहियूं मंदरु घुमंदा आहियूं झूलेलाल मंदरु शीतला माता मंदरु सभु मंदर घुमंदा आहियूं ऐं ॿिए असां ऐं कॾी शेवा कंदा आहियूं किथे बि कंहिंखे शेवा जी ज़रूरत हुजे उहा कंदा आहियूं असां सिंधू सभा में बि मिटनि माइटनि जा क कुझु हलंदो आहे प्रोग्राम त हुते बि असां संडे संडे वञी थोरी हैल्प कंदा आहियूं हुननि खे ऐं असां झूलेलाल जो चालीह ॾींहं ॿारींदा आहियूं अख़ो पाईंदा आहियूं दरीया ते वेंदा आहियूं ऐं ॿियो पो असांजे इंडिया में बि चङो घुमिया आहियूं भारत में पुने अहमदाबाद दिल्ली हुते बि असां चङी तरह सुठी तरह घुमी फिरी ईंदा आहियूं ॿ ॿ महीनो महीनो अहमदाबाद में मुंहिंजे चाचा जा पुटु रहंदा आहिनि हुनखे पंहिंजा घर आहे उहो चङी तरह सां खाराईंदा पीअंदा घुमाईंदा सॼी अहमदाबाद दिल्ली में मुंहिंजे मासी जा पुटु रहंदा आहिनि उहे बि चङी तरह असांखे घुमाईंदा आहिनि दिल्ली सॼी आसे पासे जा शहर घुमाईंदा आहिनि खाराईंदा पीअंदा आहिनि सुठीअ तरह पुना में मुंंहिंजो मासीअ जो पुटु ॿियो रहंदो आहे उहो बि असांखे चङी तरह घुमाईंदो फिराईंदो आहे खाराईंदो पीआरींदो आ्हे चङी तरह ऐं असांजे अचवञु जा टिकट जा पैसा बि ॾींदो आहे